आंथ' फुलखौ बिराद मोजां मोनो गायनो समायनाय मोनो गायनो मोजां मोनो आरो हाखौ गाय फुलखौ गायबा माजों एरो जोङो खन्थाजोंसो एरनानै होयो जोङो हाखौ गुरुं जानायनि ओमफाय खन्थाजोंनो गायगोन आरो गायनायावबो ओमफाय मोजां मोनो आरो फुल समायनायै साजायनाय जेरावबो सब फुला समायखायो साजायबा ओंखायनो आं फुलखौ मोजां मोनो आरो फुलखौहाय साजायनो जेरावखि थाङा फुलखौ आं मोजां मोनो आरो दस्रानाव थांबाबो आं मोजां मोनो गायनो एबा लाबोनो लोगोफोरनिफ्रायबो आङो लाबोनो मोजां मोनो फुलखौ फिसाबाबो आङो बिजौबाबो देन्थाबाबो आङो लोगोफोरनिफ्राय लाबनानैबाबो न'आव साजायनो एबा गायनो दस्रानावबाबो आङो गायनो मोजां मोनो गायनानै होफैयो लोगोफोरनोबो फुल होननाय बिराद मोजां मोनो आरो आङो बिराद इन्टारेस दं फुलजोंनो आङो फुजा होयो फुजा होगोन फुलजोंनो समायनाय मोनो फुजा होबा बिबार होनानै होबासो समायो नालाय ओंखायनो जोङो दा फुलखौ गायनांगौ जायो आरो फुलखौ मोजां मोननानै गायजोबनांगौ जायो जेखौ मोजां मोनो बेखौनो गायो फुजा होनो थाखाय जेन'बा फुलजोंसो जाखायो नालाय फुजा होनायाबो ओंखायनो जों बेखौ न'खराव फुजा होनाय आरो महायबा फुजा हैनाय फुल नङाबानो जाखाया नालाय ओंखायनो फुलखौ आं मोजां मोनो गायो बहायबा लाबोनानैबाबो लामा सामाबाबो बायनानै थाबाबो आं फुलखौ खनखांनानै दोनो ओमफाय सोरबा दि नोङो है मोजां नङा होननानै गाफ्लेनानै गालाङो नाथाय फुलखौ बेबायदि नङा आरो फुलखौ जोङो फुजा होयोब्ला माबा मोनसे खालामोब्ला जोङो फिसाब्लाबो जोङो खननानैबाबो सायडआव दोनगोन गोसोबा है बे फुलखौ मानो नांगौ होननानै गाफ्लेयो ना ओमफाय दाना जोङो बेखौ आङो बेराद मोजां मोनो आरो आं लोगोफोरखौ बादा होयो फुलखौ बिदि खालामनाङा फुलखौ मोजांसो खालामनांगौ फुल नङाबानो जों गैया होननानै आङो लोगोफोरखौबो होनो आरो आं दस्रा लोगोफोरनाव न'खराव थांब्लाबो आंनि नखरावथ' आङो जेन'बा न'खर फेमिलियावथ' आं फुल गायखायो मोजां मोनो आङो दस्रा न'आव थाबाबो आंनि दस्रा न'आव थाबाबो आं मोजां मोननानै आं गायो फुलखौ